हैलो में जम्मू घुम्मन आई दी ते मिगी पता निं ऐ जगहां घुम्मन आह्लियां ते मिगी शैल जगहां दस्सो आं जेह्ड़ियां घुम्मन आह्लियां आं आं हां आं थैंक यू आं ठीक ऐ थैंक यू